आंनि मुङा मदुराम बसुमतारी जोंनि गामिया सुथारफारा जोंनि गामिया रिबेनिउ गामिखा गोदो गोदायनि थागिबि मानो होनबा जोंना गामियाव जाहैबाय गोबाङानो माने गासिबो हाल मावनानै सोलियो जानाय सोलियो दा बेनि थाखाय नो जोङो माइ आबाद खालामो मैगं आबाद खालामो आर बिजों लोगोसे गय बिफां बागान दं दा बेबादिनो इसे एनै औवा दङ बयनावबो जोंनि गामियाव गाहाय खेथिया जाहैबाय माइ आबाद मैगं आबाद गय आबाद जोङो जायनि न'खराव माने गोबां माइफोर मोनो बिथांमोनहा गावनि जा थोजासेखौ दोननानै आग्लायनायखौ बिदिनो जोङो फानहरो बेफारिफोर लांफैयो आरो आंनि न'खराबो बेबादिनो हाल मावो आरो बिदिनो मैगं मावो गय बिफां दं आंहाबो दा गयखौ गायदोंमोन आङो दुइ बिगासो माखासे थायबाय दा बिखौ आङो बिदिनो पन्द्र बिस हाजार मोनो दा दा लासै लासैनो बोसोर थाम बोसोरब्रैजों आङो बिदिनो लाख थाखानि जाहैगोन दासो देरहांदों माखासे थायहांबावबाय बारायगासिनो दङ आरो गायबावनांगौ दं आरो जोंनि गामियाव गोबांआनो बेबायदिनो गय बागान दङ बिथांमोना सोरबा फनचास हाजार सोरबा बिदिनो लाख थाखा सिम मोनो सोरबा बिदिनो पन्द्र बिस हाजार थ्रिस हाजार बिदि मोनो आरो मैगं थाइगं जों गोबां मावो बिदिनो खफि आलु फान्थाव बानलु लाफा मैगं लाइ मैगं बेफोरखौ जों आबाद खालामनानै जोङो हाथायाव फानफैयो गाव बोथोर गाव खेथिखौ मावनानै जोङो फानो आरो जोङो दा दैलां बोथोरावबो बिदिनो खुमब्रा जोगोनाथ जिंखा फोरला मावनानै जि मोनो जों बिखौनो न'आव जानाय आग्लायनायखौ जों हाथायाव फाननानै बिदिनो खरसा थाव संख्रि बानलु जों बायनाय जायो आरो दा जोंनावथ' गुबुन गोजानाव थांनानै साफ्लाय होनो बा फानहैनो हाया जोङो लकेलावनो फानलायनानै सोलिलायो बिदिनो संख्रि बानलु जोङो खरसाखौ जायो जोंहा उफाय गैया टावन बन्दराव लांनानै फानैनायनि जोंहा समायानो सौहाया बेनि थाखायनो जोङो जा मोनो गामि खाथिनि हाथायाव फाननानै बेखौ बेफारिफ्रा बायनानै टावन सहराव लाङो दा जोङो गोबां मानसियानो जों बेबायदि खेथि बाथि मावनानै जायो खेथिजोंनो सोनारो जोंना आसल माने जिउ खांनायानो जोंना खेथि खेथि नङाबा जोंहा जेबो राहा गैया जोङो फालांगि सोलियो खय एक जन बिदिनो हिन्जावफोर दङ थार माने बिसोरो गामिनि मैगंखौनो बाजाराव बायस'नानै क'क्राझाराव लांना फानहैनाय जायो मैगं थाइगंखौ लानानै बिथांमोनहा फानहैयो दा बिथां मोनाबो बिदिनो गामिनि मैगंखौ बायस'नानै फालांगि सोलिनानै जायो आरो जायफोर बिथांमोनहा बेबादिनो गय बेफारिफोर दङ गामियावनो खय एख जन बिथांमोनहाबो बिदिनो खुइनथेल हिसाबै बायनानै जायफोर बायनानै रुग्राफोर दं बा सफारि खालामग्राफोर दं बिथांमोननो फाइखारि हिसाबै फानहैनाय जायो आरो दा जोंनि गामियाथ' बांसिनानो बेफोरखौ फायखारि गेले रोङा जा खिनि सासे सानै फालांगि खालामग्रा दङ नै बिथांमोनानो बायनानै फानहैयो दा दाथ' नै बोथोरा मैगं थाइगंनि बोथोर फैबायानोसै दा दै राननायजों लोगोसे जोङो बिदिनो मुला दुनदिया लाफा लाय खफि फान्थाव आलु गायनायनि जोङो दा आबादखौ मावनो सानदों दा बेजोंनो जोङो आबादखौ जुदि जायोब्ला उनाव बिदिनो फालांगिफोरखौ लेंहरबाय जोङो बिथांमोननानै बिथां मोननो फानहरो दा बिथांमोना गामिनिनो फालांगि खालामग्रा दा बिथांमोनानो लाङो थारमानि न'फ्रामबोथ' रावबो फालांगि खालामनो हाया मावग्रा गैयाबा फालांगियाबो सोलिया दा बेनि थाखायनो जोङो मावनानै बे फालांगिफोरनो गामिनिनो मानसिनोनो जों हरनाय जायो आरो दा बेबादिनो जोङो संसारखौ जोङो बिदिनो सोलिनानै दङ खेथि मावाबाथ' रावबो मोनजाया बा फालांगि खालामाबा रावबो मोनजाया बेदिनो जोंनि जायगायावनो हाथाय फिसा दङ बावहाय साथाम साब्रैसो सोरबा बिदिनो गालामाल दखान होनानै दं आर सोरबा बिदिनो सायकेल मेखार बा बेबादिनो सोरबा माइ मिल गस्ला फिसा फिसौ दखान सोरबा कम्पुटार बुयो बेबायदिनो सोलिनानै दं अदल बदल खेथि मावग्राया खेथि सोरबा दखान होग्राया दखान फालांगि खालामनानै जाबाय जोङो दा बेबायदिनो गोरोब लायनानै गामियाव जोङो संसारखौ जाना दं दा जोंनाव गिदिर गिदिर कन्ट्रेक्टार फालांगि खालामनाय मानसि गैया आरो दंब्लाबो थाखा फैसा गैया माजों खालामनो आरो बेबादि जोंनाव थाखा फैसाबो सौहाया दा जोंनाव माने बांसिन मानसियानो आबाद मावनानै मावलाय फानलाया सोलियो

बायसना लांग्राजों मावग्राजों दाम गोरोबलायबानो जोङो मावनाय आबादखौ बिथांमोननो हरनाय जायो आरो दा बिथांमोनाबो टाउनआव लांनानै मा मा दामै फानहैयो जों मिथिला बिथांमोनाबो थांनानै दं फालांगि खालामनानैनो दा जोङो गामिनि मानसिया बांसिनानो माने मावनायाव सोनारो दा मावाब्ला रावबोथ' मोनजाया ओंखायनो मावनांगौ जाहैबाय बोथोर हिसाबै आर फालांगियाबो फालांगि खालामग्राबो जों मावब्लासो मोनलाङो जों मावाबा बहा मोनलांनो ओंखायनो बिथांमोनाबो बोथोरजों लोगोसे मा मुवाखौ बायस'ब्ला लांनो हागोन मा मुवाखौ मोनगोन नै बेबादि बिथांमोनाबो खबर लालायनानै जों गामिनि मावग्रा मानसिफोरजों गोरोब लायनानै बिथांमोनानो बायस'नानै बेजोंनो टाउन बन्दराव फालांगि गेलेहैयो दा जोंनि ओनसोलाव बेबादिनो सोलिनानै दं